हाँ मैंने बागवानी को अपने शौक के रूप में अपनाया है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बाग लगाना बगीचे लगाना पेड़ लगाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि पोलूसन नहीं होता है और अपना स्वस्थ वातावरण बना रहता है मुझे प्रेरणा मिलती है कि स्वस्थ वातावरण रहेगा तो हमारा स्वस्थ्य भी ठीक रहेगा जिससे हम अपने कार्य करने में समर्थ रहेंगे और पेड़ लगाने से हमें हवा मिलेगी ठंडा प्रदेश रहेगा हमारा और काफ़ी अच्छा मौसम रहेगा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहेगी काफ़ी फायदे हैं बाग बगीचे लगाने से इसलिए मुझे काफ़ी शौक है बगीचे लगाने का